हॅलो हा सांगां हॉय जाई बीन ना आमच् म्हाजे कडेन शेंवतीं गुलाब गुलाबाचीं मोगरीं हीं सगळीं फुलां आसा म्हाजे कडेन आबोलीं बी आसा तुमकां कसली तराचीं जायी खंयचीं कसलो कोसलो जाय तुका खंयचें फुलाचो मोगरीं मोगरीं पड शंबर रुपया एक पड ऑय आबोलीं सात तीं पन्नास रुपया तुका जाल्या सवाय करया मरे कितलीं जाय तुका पन्नास मिटर पन्नास मिटर आ क एक मिटर तुका पन्नास रुपया

ऑ सवाय धरता तुका कित्या जाय आशिल्ल तुक फुलां

मेयट्लीं तुका केन्ना जाय तेन्ना दिता आंव ऑय आसा रेडी तूं व्हरपा यो अय हय अय हय मेयट्लीं बरें बरें बरें बरें आ सांग आ सांग बरें बरें करून दोरता बरें